बात की जाए कि मेरे पास कितने घंटे बिजली रहती है तो मैं एक शहरी क्षेत्र में रहता हूँ और हमारे शेहरी क्षेत्र में कम से कम चौबीस घंटे बिजली रहती है लेकिन जैसे कुछ विभिन्न मौसमों में बिजली की कटौती के कारण मेरा जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है क्योकि जैसे बारिश की बारिश के मौसम की बात की जाए तो बारिश के मौसम में कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती है और इस प्रकार जैसे कि मैं काम घर से करता हूँ मेरा काम है घर से करना जो कि मैं लैपटॉप के थ्रू करता हूँ लेकिन मैं घर से काम इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बिजली नहीं रहती है तो मैं उस लैपटॉप को चार्ज कैसे कर पाऊँगा तो इस प्रकार मेरा जीवन काफ़ी प्रभावित होता है बिजली के कारण रोशनी वगैरह भी नहीं आती है तो इससे भी जीवन प्रभावित होता है तो अगर बिजली कटौती के ऊपर कार्य किया जाए तो बेहतर है बारिश के मौसम में भी जिससे रोजमर्रा की ज़रूरते है हम पूरी कर पाएँ धन्यवाद